हमरासबके एहिठाम कालीपूजा दुर्गापूजा सरस्वती पूजासब होइए आइ माटिके मुर्ति हमसब बाहरसँ मिस्तिरीके बुलाकऽ ताहिके बाद बनबै छी महिना महिना दिन लागि जाइए बनाबैके लेल ओ मिस्तिरी अपन जे हइ से कला एहन देखबैत रहै छथिन आइ दुर्गे माइके भेलनि कालिए माइके भेलनि या सरस्वती माइके भेलनि एहिसब मुर्ति बनाबैमे हमसब देखै छिअनि जे बहुत टाइम लागि जाइ हइ मिस्तिरी साहेबसबके बहुत टाइम लागि जाइ हइ आओर फेसो जे बनबै छथिन तऽ बुझाएत जेना बहुत अच्छा एहिके बाद बनेलाके बाद हमसब हुनका पूजा करै छिअनि समयपर चलू आब